भारत स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में सबसे पहले ब्रिटीस भारतीय ब्रिटीस लोग हमारे देश में आए उन्होंने धीरे धीरे अपनी कंपनियों को खोलना शुरू कर दिया धीरे धीरे कम्पनी खोलकर वे अपना राज स्तम्ब स्थापित करने लगे देखते देखते उन्होंने अपने भारत देश पर पूरा अधिकार कर स्थापित कर लिया जब महात्मा गांधी दो लंडन में पढ़ाई कर रहे थे तो वो दो हज़ार उन्नीस सौ पंद्रह में जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि की अंग्रेज़ लोग हमरे भारत देश को भारत देश को अधिकार करते जा रहे हैं तो उन्होंने अपना आंदोलन शुरू करना शुरू प्रारंभ कर दिया था उन्होंने पहले चंपारण खिजड़ी आंदोलन आंदोलन करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे जब जब विश्व युद्ध ख़त्म हो चुका थो देखा जाके भीतर कि भारत देश में भी पैसे की कमी हो गई थी देखते देखते महात्मा गांधी ने सोचा कि भारत के लोगों पर अंग्रेज़ अत्याचार कर रहे हैं अत्याचार करने के कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आंदोलन चलते रहे और महात्मा गांधी का क्रोध बढ़ता गया महात्मा गांधी के साथ भी बहुत बड़े युवा भगत सिंह नेता सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना योगदान दिया देश को आज़ादी का आज़ादी करवाने में काफ़ी योगदान रहा है और जलिया जैसे भारत में कईं भी हत्याकांड हुए जलियाँवाला हत्याकांड में भगत सिंह ने अपनी अहम भूमिका निभाई अंग्रेज़ों के बड़े अत्याचार होने के कारण महात्मा गांधी आक्रोश में आ गए और अपने उन्होंने ठान लिया कि अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना है देश से बाहर निकालने के लिए उन्होंने काफ़ी हद तक आंदोलन करते रहे काफ़ी हद करते गए दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद में जब महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने कहा कि तुम देश को छोड़ के चले जाओ अन्यथा अच्छा नहीं होगा इस तरह युद्ध में चलते चलते महात्मा गांधी जी ने देश से अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ कर रख दिया इस प्रकार से हमारा देश आज़ाद हो जाता है और उन्नीस सौ सैंताली पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को आज़ाद करके एक नया संविधान बनाया जाता है जिसके प्रारूप में सबको देश के निवासियों को उनके अधिकार दिए जाते हैं